मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना एवं प्रधानमंत्री स्वरोज़गार योजना के तहत व्यक्ति हमारे लोगों को मध्य प्रदेश के लोगों को कई अवसर मिलते हैं और वो इन अवसरों को बना सकते हैं हमारे यहाँ अयाकप्पा कर के एक संस्ता भी है जो कि लोगों को रिसर्च के लिए मोटीवेट करती है कई ऐसे निजी संस्थान हैं जो आप को अपने नए आइडियास के साथ उनके पास आने के लिए बोलते हैं और यदि आइडिया में यदि दम होती है तो वे सरकारी योजनाऍं और ऐसी निजी योजनाऍं जो कि कई कम्पनियों के सी एस आर द्वारा संचालित हैं से जोड़ने का भी प्रयास करते हैं जस से आप को एक प्लेटफाेम मिल सके और आप अपने बिजनेस को एक रूप दे सकें और आप पैसा कमा सकें